हलो गुड ईवनिंग मैं अनुश्री साहू बोल रही हूँ मुझे कुर्ता सिलवाना था मुझे बीस तारीख में रिसेप्सन में जाना है मेरी फ़्रेंड की वैडिंग है तो नहीं मैं यहीं से हूँ पिपरिया से हूँ मुझे कुर्ता सिलवाना है तो आप मुझे बता दीजिए वो मुझे बीस तारीख में जाना है तो आप मुझे ये उन्निस तारीख में दे दोगे क्या सुबह हाँ और मुझे हाँ मैं आपको वो सेंड कर दूँगी मुझे जैसा भी डिज़ाइन चाहिए होगा लेकिन मुझे थोड़ा लॉन्ग कुर्ता सिलवाना है तो आप थोड़ा लॉन्ग सिलवा सिल दीजिएगा और ज़्यादा ओवर नहीं चाहिए मुझे

हाँ हाँ मैं आपके यहाँ फ़िटिंग देने के लिए आ जाऊँगी लेकिन मुझे हाँ हाँ आप उस हिसाब से मुझे बता देना लेकिन मुझे उन्नीस तारीख तक चाहिए क्योंकि मुझे शादी में बाहर जाना है तो इसलिए तो आप मुझे उसका क्या बोलते हैं प्राइज़ वगैरह सब बता दीजिए कि कितना क्या रहेगा वैसा मैं हाँ लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा चाहिए मतलब अच्छा सिलवाना है तो आप बता दीजिए

ओके ओके तो मतलब मैं मतलब आप किस समय तक फ्री रहोगी तो आप मुझे बता दीजिए क्योंकि मुझे भी इस्कूल जाना होता है इसलिए तो आप मुझे समय बता दीजिए ये इतने समय तक आप फ़्री रहोगी तो जैसे मैं इस्कूल से फ़्री हो जाऊँगी तो मैं आपके यहाँ आ जाऊँगी है न ओके ओके थैंक यू ओके ओके मैं अभी आपको भेजती हूँ ठीक है थैंक यू